हैलो हांजी हांजी में मोहित ही बोल्ला ना हां हांजी हांजी बइया ओह् ते होई जाना लेकिन ऐक्चुअली चक्कर एह् ऐ जे इद्धर हून फोन बी बड़े पेदे अजें थुआड़ा फोन तुस पैह्लें जां ते मिगी आन्नियै दस्सी ओड़ेओ थुआड़ा कोह्का आ जां ते अगर मिगी लब्भी जाग ते भी में अपने कोला करगा कन्नै ऐक्चुअली इक में दिक्खेआ बी ऐ हा ओह्दे च नुआढ़ा इक टैम्पर टुट्टे दा कन्नै नुआढ़ा कोम्बो पूरा उसी नमां पौना ओह् पौना सत्त सौ अट्ठ सौ तक्कर

ओह् बंदा कु'न ऐ यरो अगर मतलब शाह् बंदा में आं ते भी हून बंदे थोह्ड़ी रेट सनाना होंदा हून में तुसें गर मेरे ने गल्ल करनी चाहिदी ई उ'नें उ'नें ते अपने कोला उ'ने सोच्चेआ होना कि में शाह् होरें गी नेईं सनाना ऐ इ'यां उ'यां अते हून कन्नै दिक्खो आं कोम्बो जेह्का ऐ निं असें आपूं ओह् कुल साड्ढे छे सौ रपेऽ दा पवै'रदा हून अस पञां रपेऽ निं ओह्दे च कमाचै ते भी साढ़ा फायदा केह् ऐ अगर ओह् नेह् नेह् कम्म करने होन

चलो ओह् ते में तुसें ई दिक्खियै सनागा त अते बस इ'यै प्राब्लम आवै दी निं चलो में दिक्खना इक मिंट तुसें चलो में दिक्खना अच्छा अग्गें बाकी माईक ते न्हाड़ी शायद चेंज गै करना पौनी एह् ते सड़ी दी खराब होई दी

हां बस हांजी हंजी

हांजी हां राहुल जी ओह् ते मिगी पता कि तुस अपने अपने गाह्क गै न ओह् कोई चक्कर निं ऐ जागत बी अजकल इ'यां न फोन छोड़दे गै निं हैन इ'यां चलो कोई निं जिन्ना होग ते अपने कोला करगा तुस नेईं फिकर करो में करना हून थुआड़े फोनै दा गै करना बाकियें गी फ्ही दिक्खङ तुस अज्ज दे टाइम कल्ल में हट्टी नेईं खोह्लनी ऐ परसों तक आओ तुस परसों परसों चलो कोई निं लाई लैह्गे तुस अपने बंदे न तुसें ई थोह्ड़ी रेट मता लाना नमां मॉडल ऐ एह् अपना इक रैडमी इलैवन प्रो आए दा एह्दे च क्वालटी तुसें ई कैमरा बी बधिया लब्भी जाना होर बी न्हाड़ी फीचर बी न्हाड़ी प्रोसैसिंग बी इन्नी स्पीड़ ऐ मतलब कि तुसें होर कोई मतलब थुआड़ी स्टोरेज दा बी कोई चक्कर निं ऐ होर बी तुसें सब किश ठीक होई जाना एह्दे च फ्ही ठीक ऐ